अख़बारनि में कॉलम ईंदा आहिनि जंहिं में नौकिरियुनि जी एड असां विझंदा आहियूं जंहिं जे करे जे का बि बेरोज़गार आहिनि युवा आहिनि युवान आहिनि छोरा आहिनि छोकिरियूं आहिनि जे का अबव एटीन आहिनि ऐं जे को ऑपोर्चुनिटीज़ पिया ॻोलनि नएं नएं जॉब जूं ऐं नएं नएं कमाइण जा तरीक़ा ॻोलंदा आहिनि त हुननि खे ई सभु एड्स जे माध्यम सां जाम सहाय मिलंदी आहिनि ऐं जे का बि लेडीज़ आहिनि जे का हाउस वाइफ़्स आहे हुननि खे बि पाट टाइम फ़ुल टाइम अगरि कोई जॉब करिणो हूंदो आहे त हुननि खे बि जाम हेल्प मिलंदी आहिनि त अहिड़ी रीते असांजो अख़बार ऐं समाचारु पत्र हेल्प कंदा आहिनि वापार खे ऐं नौकिरियुनि डिराइण में अर्थ व्यवस्था मज़बूतु करण में अहिड़ी तरह बिजनिस जी घणी न्यूज़ असां विझंदा आहियूं जे का बि पोट्स आहिनि जे का ट्रासिक्शन्स आहिनि गोल्ड्स सिल्वर जा जे का रेट्स में मथे हेठि थींदा आइन त अहिड़ी तरह जाम सारी न्यूज़ आहिनि जे का प्रकाशित कंदा आहियूं ऐं कोशिश कंदा आहियूं कि अर्थव्यवस्था में असांजो अख़बार योगदान ॾेई सघे